हैलो जय झूलेलाल बेटा छा हाल आहे घणनि ॾींहंनि खां पोइ यादि कयो थी हा सुठी आहे कॾहिं सुभाणे पर हलंदासीं कीअं अच्छा हा हा

ठीकु आहे मां सोचा पई बसि ॿियो केरु केरु हलंदो तव्हां सभिनि खां पुछो त जेका हलेनि त राति वारी ट्रेन मूंखे लॻे थो सहुली आहे राति जो देरि सां गाॾी मानी मानी खाईं चड़ंदासीं पोइ सुबुह जो हुते पहुचंदासीं सुबुह जो पहुची दर्शन वर्शन कंदासीं पो तां सभिनी खां पुछो केरु केरु हले थो हा बेटा असां हलूं था जीअं तोखे वणे जेके माण्हू जेके पंहिंजे घर जा ॿियनि खां बि पुछ पोइ सभु गॾजी हलंदासीं त मज़ो ईंदो हा परे आहे तेसि तईं तूं ॿियनि खां पुछ केरु केरु हले थो घणा ॼणा आयूं पो हिन हिसाब सां ट्रेन जूं टिकटू बुक करायूं ऐं आराम सां हलंदासी राति जो छा आहे न राति जो चड़ंदासीं सुबुह जो लहंदासीं हुन में तकलीफ़ बि कोन्हे जर्नी जी ख़बर ई न पवंदी आहे सहुलो वञी सुबुह जो लहंदासीं पोइ हुतां दर्शन वर्शन असां सब गॾु करे करे पोइ थोरो खाधो पीतो खाई पी शाम जो निकरंदासीं मंझंनि जो निकरंदा राति जो अचबो चङो हा ॾिसो जीअं तव्हांखे

शनि शिंगणापुर हलंदा ठीकु आहे पर पोइ जीअं जेका गाॾी आहे न जंहिंमें असां वेंदासीं जेका गाॾी आहे हुतां पोइ वरी शनि शिंगणापुर त हुता चढ़ी न सघंदासीं या त वरी विच में ई थी ईंदासीं शनि शिंगणापुर थी वरी पोइ अची शिरडी मां उहा गाॾी पकड़णी पवंदी असांखे अच्छा ठीकु आहे पोइ उहा त तमामु सुठो आहे तमामु सुठो आहे अच्छा हा ठीकु आहे तमामु सुठो त तव्हां ईअं कयो सभिनी खां पहिरियों पुछी करे पोइ इहा तव्हां सब ठाहियो घणा ॼणा हलूं था पोइ असां हलूं था जीअं तव्हांखे वणे त

हा जय झूलेलाल